बुनाई हिक तरह सां कपिड़ो ठाहिण जो कम आहे हिनमें सूट जे सॻे खे हिक लूप में ॿधी करे कपिड़े जो हिक टुकिड़ो ठाहियो वेंदो आहे बुनाई हथ सां या मशीन सां करे सघिजे थी सत प्रकार जी बुनाई सभिनी खां वधीक कम में अचे थी हिअ हिन रीत आहिनि सादा बुनाई स्लिट बुनाई ट्विल बुनाई सोमक बुनाई पायल बुनाई नॉटिड बुनाई ऐं टेपेस्ट्री हीअ सभु कपिड़नि खे अलग अलग बनावट ऐं सरुप ॾियनि था बुनाई करण जी ॿ तकनीकूं वधीक कम में ईंदियूं आहिनि हिक अंग्रेजी विधी ॿी कॉन्टिनेंटल विधी अंग्रेजी विधि अनुसार कम में आणण वारे सॻे खे साॼे हथ में पकिड़ियो वेंदो आहे ऐं कॉन्टिनेंटल विधीअ में खाॿे हथ में पकिड़ियो वेंदो आहे लीवर बुनाई दुनिया जी सभिनी खां तेज बुनाई तकनीकु आहे